रियासी डिस्टिक बिच जेह्ड़ा ऐ तां सारे गै जेह्ड़े ध्यार औंदे न ओह् सारे मनांदे न ते जेह्ड़ा जेह्ड़ा साढ़े सनातन धर्म बिच सारे ध्यार मनाए जंदे न जियां रक्षा बंधन होई गेआ जि'यां बसखी होई करवा चौथ होई गेआ दीवाली होई होर बी बड़े सारे जेह्ड़े ध्यार ओह् साढ़े रियासी बिच रियासी केह् सारे इंडिया च मनाए जंदे न ज्यादा जम्मू कश्मीर च ते लोह्ड़ी जेह्ड़ी ऐ तां एह्बी मतलब कि एह् जरूरी निं ऐ कि मंगने आह्ला ध्यार ऐ जां कुछ इ'यां लोक मतलब ऐ अपने इच्छा कन्नै मनांदे साढ़े इत्थै जेह्ड़ा ना साढ़े जम्मू कश्मीर च बड़े सारे जेह्ड़े ध्यार ना ओह् मनांदे न दीवाली जि'यां दीवाली होइया दीवाली तां मनांदे न कि जदूं श्री राम जी जेह्ड़ा श्रीराम जी हैन ओह् अयोध्या वापस आए हे एह् ध्यार तां मनाया जंदा ऐ